ओइ आब' बोरमा दङना नोंनाव नांगौमोनहाय बोरमा बायनो नागिरदोंमोन आङो अ जानोथ' नांसिगोन जानोमोन मोनब्लाथ' मोजां जोलै मोजां मोनोब्ला फिगौमोन जो मोनब्ला माबा जोलायनो माबा मोनब्ला माहोनो फान्थि मोनब्ला दंना गैया उम ओमफ्राय ओ ओमफ्राय बिसिबां बोसोरनि जाखो बैसोआ बेसे माबा लाथ'आखैना बायो उम ओं मानि अ कालारा माबायदि गुफुर गैया एसे गुफुर थादेरनाय थाब्ला मोजांसिन जायो जोंहा फिसाज्लाया गुफुर गुफुरसो नागिरबाय थायो माबा बोरमाखौनो

ए ओ ओ दे आमफाय दामखौलाय बिसिबांथो लुबैदों फास हाजार मोनो सोरबा बोरमा बोसोरसे जानाय जायाखैनो बोसोरसे इखो एफा दाम मोनो सोरबा बेसे देरखो बेलेग जाथनि नामा ए नायहैनायजागोन दे आब' होमब्ला आङो उम आङो हायोब्लाथाय सबनियाफोर थांगोन दे औ दे ओं दे होमब्ला आब' दोनथ'नोसै दे ओं दे